हम रंजू देवी बाजि रहल छी अहाँकेँ जे गाड़ी लए बुक कयने छलहुँ से अहाँ यू पी आई बैंकसँ के माध्यमसँ पेमेन्ट लऽ सकैत छी